हमारे यहाँ मनोरंजन केंद्र है जिसे हम आर सी के नाम से जानते हैं वहाँ पर यहाँ पर वहाँ पर सिनेमा हाल है और वहाँ पर हम जाकर पिक्चर देख सकते हैं हमारे यहाँ एक पार्क भी है जिसका नाम चिल्का लेक है चिल्का झील है वहाँ पर हम जाते हैं और अच्छे से बगीचे देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे फूल हैं झील है इत्यादि देखते हैं वहाँ झूले हैं बहुत अच्छा वहाँ पर जाने का कोई भी चार्ज नहीं लगता वहाँ पर हम लोग फ़्री में जा सकते हैं हमारे यहाँ खेल कूद के साधन एक स्टेडियम है जिसका नाम है जवाहर लाल स्टेडियम शक्ति नगर सोनभद्र वहाँ पर हम लोग कोई भी खेल जैस क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल हॉकी कबड्डी जैसे खेल खेलते हैं और वहाँ पर भी जाने का कोई चार्ज नहीं लगता उसमें भी हम मुफ़्त ही जा सकते हैं